आप मछली लीजिएगा आप मछली लीजिएगा कौनसा मछली कौनसा लेना है हमारे यहाँ हमारे यहाँ पुखिया भी है छोटा में झींगा भी है गड़ई है रुपचन है बोआरी है टिंगरा है ये सब है हाँ मांगुर है मांगुर तो डेढ़ सौ का के जी है हाँ तो ज्यादा ज्यादा काँटा तो रुपचन में नहीं होता और खाने में भी अच्छा होता है

नहीं नहीं नहीं वो सब नहीं बिमारी तो दो ही मच्छी खाता है एक रुपचन आ एक क्या बोलता है उसको जो हाँ रुपचन ही खाता है हाँ छोटा वाला ही है ये रुपचन और और क्या बोलता हैं ऊ खाने से अच्छा रहता है बीमारी के लिए हाँ मिलेगा पर उसका रेट तो बहुत ज्यादा है हाँ तो दुकान पर रखी हूँ तभी तो बता रहे हैं ना बहुत बड़ा वाला है अरे बहन जी तभी तो बता रहे हैं आपके पास दिमाग नहीं है क्या रोहू लीजिएगा तो दाम तो किलो जे रोहू दूो सौ का है नहीं नहीं बहन जी तो वहाँ तो उसी जैसा आगर लोकल है ताजा मछली

हाँ जिंदा मछली है इसीलिए इसका दाम दो सौ है

तो झींगा का तो अढ़ाई सौ वो सबसे महंगा बिकता है पहले ही बोले हैं हम आपको हैलो हाँ तो कितना एक के जी तो दाम अढ़ाई सौ है उसका बीस रुपये छोड़ेंगे ज्यादा करिएगा तो